ہیلو سر آپ بجلی بورڈ کے مینیجرس بات کر رہے ہیں سر ابھی کچھ دیر پہلے میں نے بجلی کے تعلق سے شکایت درج کی تھی تو آپ نے میرے گھر پر ایک آدمی کو بھیجا تھا چوںکہ میرے گھر پر جو ہے کچھ بجلی کی پرابلم ہے کچھ لائٹ بل کچھ میٹر وغیرہ میں کچھ پرابلم ہے تو اس کے تعلق سے میں نے بات کی تھی آپ نے ایک آدمی کو بھیجا تھا جوکہ اس نے اس مسئلے کو حل نہیں کر پایا کیوںکہ اس کو اچھی طریقے سے مکمل طور پر جانکاری نہیں تھی تو میں تو میں اس کو سمجھ نہیں پایا اور مسئلہ حل نہیں ہو سکا تو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں سر آپ کسی ایسے بندے کو یا ایسے شخص کو بھیجیں میرے گھر پر جس کو مکمل طور پر بجلی کی جانکاری ہو اس کو اچھے سے نالج ہو اچھے سے جانتا ہو اور مجھے وہ سمجھا سکے تاکہ میں یہ مسئلہ آگے بڑھا سکوں اور میری جو بجلی کی پرابلم ہے جو لائٹ بل میں پرابلم ہے یا جو میٹر میں پرابلم ہے وہ مسئلہ حل ہو سکے اور آگے یہ بات جا سکے بہت شکریہ سر